छवीह जनवरी उनीस उणिवीह सौ टियानवे अरिड़हां अक्टूबर ॿ हज़ार उणिवीह एक्वीह जनवरी उणिवीह सौ पंजाह अरिड़हां मार्च उणिवीह सौ एकानवे चोॾहां जून ॿ हज़ार ॾह